मन मनुष्य अपन सदिखन जे छै एकटा पहिलुका जुड़ावसँ जुड़ल रहऽ चाहैत अछि लेकिन ओ सम्भव नहि छै एखुनका समयमे लेकिन यथासम्भव लोक प्रयास करैए जे एखनो जुड़ल रहै आओर ओ जुड़ल रहैत अछि किएक कि तऽ ओकरा होइत रहै छै जे हमर परिवारमे एखन नहि अछि एहन चीज परिवारे नहि मतलब बुझियौ एखन एकटा मोनमे होइत रहै छै जे ओ चीज नहि अछि किएक कि तऽ ओ एकटा एहन भऽ जाइ छै सदस्य बुझियौ अपन मोनके एकटा मोने छियै मोनमे हरेक तरहक गप अबै छै तै दुआरे ओहो चीज आबिते छै पहिलुका की छलै समय अखुनका की छै ओ चीज अहाँके जखन रहत अहाँ लगमे तखन अहाँके होइत रहत या भऽ सकैए अहाँ ओकर छायाप्रति यदि अहाँ लगमे रहै तखनो अहाँके ओ चीज मोन पड़ै छै जेनाकि कोनो चीज पहिलुका चीज जे छै अहाँ लगमे ओकर अहाँके लगमे छायाप्रति अछि तऽ ओ अहाँके मोन पड़ैत रहत जे नहि ई चीज एना भेल छलै आओर ई सुन्दर छै ई नीक छै आओर ओकर बारेमे अहाँके बहुत चीज छै